जोधपुर ज़िले की स्थानिए सरकार अभी काँग्रेस है और राजनीतिक संरचना क्या है इसकी तो काँग्रेस अभी पूरे राजस्थान में काँग्रेस की सरकार है जोधपुर ज़िले में भी काँग्रेस की सरकार है और इनके प्रशासनिक प्रभाग निर्वाचन अधिकारी और राज्य सरकार में बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व है हमारी आठ विधायक विधानसभाएं हैं जिनमें आठ विधायक हैं जिनमें से तीन काँग्रेस के विधायक हैं और इनमें से मुख्यत चार ऐसे विधायक हैं जो जिनके नाम मुझे पता है जैसे मनीषा पंवार ये उम्मी चौंक से लड़ी थीं सिटी में विधायक हैं सूर्यकांत व्यास सु सूर्यकांता व्यास हैं जो सूरसागर की विधायक हैं ये भी भारी बहुमत से जीती थीं लूनी की विधायक हैं महेंद्र बिश्नोई और पोकरण पोकरण में सैलेश मोहनमां ये भी एक इंडियन पॉलिटीशियन हैं और इनका भी अपने गाँव में बहुत ज़्यादा योगदान है जिसके कारण ये भी भारी बहुमतों से जीते थे